हां जी बोल्लो कढ़ाई करानी ऐ केह्दी कढ़ानी ऐ तिल्ले दी जां धागे दी अच्छा ते पूरे कुर्ते दी कढ़ानी ऐ जां गला बाहमां घेरा कुत्थें अच्छा सवेरैं हां कढ़ाई दे अलग अलग रेट नै फिर बाह्में जेह्का तुसें घेरा कढ़ाना ते ओह्दा लग्गी जाना ज्हार रपेआ हां जी ते जे ते गला ते घेरा कढ़ानां ऐ ते फिर ओ्ह्दे बध्द पैसे लग्गनें कढ़ानां ते तुस दिक्खी लैओ चलो तुस दिक्खी लैयो ना किन्नें घट्ट करी ओड़गे पंजाह् सौ रपेा घट्ट हां जी हैल्लो हां हां इन्नां घट्ट ते जादा आखगे ते ओह् फिर नी होनां ऐ घट्ट ऐ फ्ही